کُھلے پانی میں جب بھی کسی انسان کو تیراکی کرنی ہوتی ہے تو اِس دوران بہت طریقوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کام کیا جاتا ہے جیسے کہ بڑے آبی ذخائر میں بہت ساری رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں جیسے کہ پھسلن والی چٹانیں ہوتی ہیں اور مضبوط بہاؤ بھی ہوتا ہے جس سے ہم لوگوں کو بہت زیادہ سختی برتنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اُس میں جو مسائل پیش آتے ہیں اُس کے لیے بھی ہم لوگوں کو بہت کچھ دھیان رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ کُھلے پانی میں تیراکی کے دوران ہم لوگ محفوظ رہ سکیں اور اُس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم لوگوں کو جان سے نہ جانے پائیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے لیے ہم لوگوں کو سخت دھیان دینے کی ضرورت ہے اور ایسا کرنا ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے